हाँ मैं मेरे केमरे से रील्स बनाता हूँ शॉर्ट्स भी करता हूँ लेकिन रील्स और शॉर्ट लेना हर किसी के बस की बात नहीं है रील्स और शॉर्ट में एक आर्ट कला की ज़रूरत होती है कला हर किसी पर नहीं होती हर किसी के बस की बात नहीं कि वह कलाकार हो लेकिन तस्वीर हर व्यक्ति ले सकता है उसमें कोई भी कला की ज़रूरत नहीं पड़ती तस्वीर लेने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती कोई भी ले सकता है लेकिन रील्स और शॉर्ट्स जिसके अंदर कला होगा हुनर होगी वही रील्स और शॉर्ट्स बनाएगा